हम बेगूसराय से बोल रहे हैं बेगूसराय में यहाँ अभी गर्मी का मौसम चल रहा है लू टाइप से धूप बहुत तेज चल रही है यहाँ चार महीनों तक गर्मी का मौसम रहता है फिर अगस्त से बारिश का मौसम आता है अक्टूबर तक बारिश रहती है बारिश में बहुत परेशानी होती है यहाँ बाढ़ भी आती है नवंबर से हल्की हल्की ठंड का मौसम आ जाता है नवंबर से फरवरी तक ठंडे का मौसम रहता है मार्च में जो है सो एकदम नॉर्मल रहता है ना ज़्यादा ठंडी रहती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है अप्रिल से ले कर जुलाई तक बहुत गर्मी रहती है यहाँ धूप बहुत तेज़ है लू बरसती है मई के महीनों में ठंड मौसम में ठंड जनवरी से फरवरी बहुत ज़्यादा रहती है शीत लहर भी होती है शीत लहर बहुत ज़्यादा होती है कड़ाके की ठंड पड़ती है गर्मी के मौसम में बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है धूप के कारण सुबह से ही तेज़ धूप हो जाती है शाम को थोड़ा ठीक रहता है वर्षा में भी घर से निकलना मुश्किल हो जाता है चारों तरफ जलमग्न रहता है यहँ बाढ़ बहुत जल्दी आ जाती है बाढ़ के कारण आदमी को बहुत चीज़ की क्षतिपूर्ति करना पड़ता है बहुत तबाही होती है फसल क्षति हो जाता है बेगूसराय जिले में हर मौसम में ठंड में भी बहुत परेशानी होती है चार महीने ठंड का मौसम रहता है और चार महीने गर्मी का मौसम रहता है और उसके बाद जो चार महीना है उसमें बरसात का मौसम आता है ठंडी में भी बहुत कठिनाइयों की सामना करना पड़ता है कभी कभी तो धूप दिखता भी नहीं है ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी के कारण बहुत दिक्कत होती है अभी फिलहाल यहाँ बहुत गर्मी का मौसम है बहुत गर्मी चल रही है घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है फिर भी किसी तरह आदमी अपना जीवन यापन करते हैं लू बरस रही है अभी इस मौसम में गेहूं का फसल होता है और ठंडे के मौसम में